कुछ लोगों का कुछ इस तरीके का हो जाता है खान पान पर कंट्रोल न होने की वजह से रेडीमेड कपड़े नहीं पहन सकते इसीलिए उन्हें सिलवाना ही पड़ता हैं क्योंकि देखो अगर आप कमर का नाप नहीं मिल रहा है तो आपकी थाई का नाप नहीं मिलेगा थाई का नाप नहीं मिल रहा तो पैरों का नाप नहीं मिलेगा मोहरी कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए ये नहीं जान पाओगे तो ज़्यादातर लोग टेलरों के पास जाते है अपना नाप देके उस हिसाब से किसी की कमर चौंतीस है तो चौंतीस मिल जाएगी छत्तीस है छत्तीस मिल जाएगी मगर चौंतीस की जगह साढ़े तैतीस कैसे मिलेगी साढ़े चौंतीस कैसे मिलेगी फिर या तो ढीला रहेगा या टाइट रहेगा इस वजह से ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े पहनने की बजाय सिलवा के पहनने पसंद करते है मगर कुछ लोग खानपान पे कंट्रोल रखते है खानपान के संयम में से खानपान रखते है तो उनको रेडीमेड कपड़े बन जाते है बखूबी बन जाते है जिसमें कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होती तो ये वजह है इसीलिए रेडीमेड का बजार तो वैसे भी गरमा गरम है मगर कुछ लोग इसी वजह से सिलवा के कपड़े पहनते है कि क्यों खानपान पे कंट्रोल नहीं हैं तो किसी की पेट बढ़ गया कुछ तो इसलिए किसी कि शर्ट नहीं बन रही है तो किसी का पेंट नहीं बन रहा है धन्यवाद